ग्रामीणमे जे छै अपनासबके मक्का तामैलए जाइ छी जेना हमसब तऽ मजदूर आबै छै लेबर आबै छै मक्का तामै छै तकर बाद ओकरा सबके सही ढङ्गसँ पइसा नहि मिल पाबै छै सरकार कनिटा धिआन नहि दै छै टाइमपर तकर बाद जे छै हमसब अपनेसँ मजदूर करै छी खेत करै छी खेती करै छी ओहिमे ओहिमे धान गेहूँ मक्कासब उपजेलहुँ बहुत मेहनति लागैए हमरासबके बहुत गरीब छी हमसब एहिसँ तकर बाद सरकार जे छै मजदूरी मजदूरी नहि मिलै अइ हमरासबके सही ढङ्गसँ सरकार कनिटा धिआन नहि दै छै हमरा सबपरसँ धिआन भटकि गेलै हँ सरकारके कनिटा धिआन दिऔ सरकार अहाँसब तकर बाद जे छै हमसब खूब मेहनति करै छी खूब कमबै छी खूब खाइ छी अच्छासँ रहै छी सैलरीसब कम मिलैए